हॅलो पुरी आं पुरी उलयता आं पूरी म्हाका मुगो एक सांग पळया आनी म्हाका एक गांवाचो न्हू एक घर जाय आसलें ओल्ड जमान्याचें सो ते पुर्तुगीज टायमाचे तुवें न्ही आमची न्ही एक लग्न म्हाजे एक कोणाची न्ही सोयऱ्यांचे लग्न आहा सो ती न्हू त्या पद्दतीन पयली ओल्ड घरां एक लग्न करूं सोदता तर तुमचे कडेन थंय हय एक आहा म्हळ्यार ते गांवान न्ही चूल आसूं जायी पयलुची पाळ जमान्याची पुर्तुगीजां टायम चूल आंगण कळ्ळें न्ही बांय दातें दळपा ना म्हाका हिंदू घरांची जाय हिंदू घरां म्हण हिंदू लग्न तें हिंदू प्रमाणे लग्न तें सो म्हाका बांय दातें बी आसूं जाय त्या घरां आंगण तुळस कळें न्ही माटोव घालपा आं शेण काडलेले जमीन अशें तें म्हाका सगळें पद्दतीन न्ही पयलुचीं लांकडां बिकडां आसतालीं पय कळ्ळें न्ही तें मड मडकी उदक तोपोवन न्हांवपा तशें पयलु जमान्यान आमी करतालीं पय ओल्ड पोर्तुगीज टायमान सगलें तसलें म्हाका दिवे दिवे बीन आशिल्लें पेट्रोल घालून दिवे लायटी बीन आसतालें पेट्रोल दिवे पय त्यो दिवली बी आसताली पळय हय तो खंय खंची खंयच्या गांवान आसा तें म्हाका म्हाका सांगता मातशें खंयचें लोकेशन म्हाका तें आमची लग्नाची तयारीं हर्मल म्हण खंय शें तें पडणे ते सायडीन आं म्हळ्यार कितें रेट आसता तेंची दिसाचे म्हळ्यार म्हाका ते आतां हळद न्ही न्ही न्ही म्हाका एक आठ ना आठ दिस जाय तें म्हाका एक हळद आसतली हळदीची मागीर ती मागीर मेहंदी हळद मागीर लग्नाचें मीन्स मिन्स अशें तें दोन तीन दीस मागीर तेंची फॅमिली येतली असो फूल घर जाय म्हाका फूल घराची तुमची तेंची रेट किदें आसतली तें म्हाका सांग कमी हितून मातशें सांग आं कितके आसतले अदमास तुमचे अशें एक आठ दिसाचेर आं हय वीस हजार बी आसा कमी करून सांग न्हू तूं म्हागे फ्रेंड न्ही मात्शें कमी मातशें तेणी कर न्हू म्हाका डिस्कावंट किदें दी न्हू आमी आतां कितली तेंपान अशें आमची लग्न आहा तें बी ते प्रमाणे आमी करूं सोदता सो सिस्टमॅटीक म्हुणून आसपा जाय शेंद्र्यो बिंद्रो बी आहा न्ही ते घरांनी हय न्हिदपी शेंद्रो कळ्ळें न्ही दिवे अशें पयलुची तें कळ्ळें न्ही चुली चुलयो बी तें उदक तापोवन न्हांवपाचें

दिसा एक दिसा की आठ दिसाचे दिसा वीस हजार भरपूर म्हारग जाले न्हू इतकी कशी ती पोलुची पोर्तुगेज बंद आहा ते घर की चालू आहा ते आतां कोण रावता ते घरा आं ट्युरिस्टूय येता तुमी दिता रँटा मागीर व्हडलें हां दिसता दिसा वीस वीस हजार जाल्यार लग्नाचें सगळें आसा हां थंयच मागीर आं तशें जाल्या मागीर म्हाका कितें कमी करा न्हू पंदरा वीस हजार वीस हजार जाल्या चड जालें न्ही आमकां एक चार दिसा म्हळ्यार ती वीस चार अंयशी हजार आयले म्हणल्यार लाखाचेर पडले मातशें किदें डिसकावण करा न्हू कित्याक आं इतकी पयसून येता म्हळ्यार आमकां आनी खर्च आहा न्हू बाकीचो लग्नाचो खर्च आयलो तो खर्च आयलो कळें न्ही सो मागीर मातशें कमी उलोवन म्हाका मातशें कमी कितें तें सांगाक आं आं आनी ते मात्शें सिस्टमॅटीक दियात दारा बी आहा न्हू तेका नाल्यार ओपन आसा नाल्या आनी दिसा होय दोन तीन दिस लागतले आमकां हें सगळें करपाक आठ दिसा वीस लाख बापरे वीस लाख आं तुमीचे तोंडाक वीस लाख येयले दोन लाख जातले आठ दिसाचे दोन लाख दोन दोन आं वीस वीस लाख चुकोनी वीस लाख म्हण हांव भिले आमी फॉरेनां वयता समजा वीस लाख म्हळ्ळ्या आं दोन लाख म्हळ्ळ्यार मागीर डिसकावंट करून तुमी मागीर म्हाका सांगा एक एक लाख देड लाखा भितर डिस्कावंट करा कित्याक आमी आतां इतके पयसून येयल्या न्ही आनी वयल्यान लग्न हय मातशें करा तूं म्हाजी फ्रेंड न्हू पयलुच्यान तुका कॉन्टेक्ट करता न्ही हांव सो मातशें तें मातशें मागे करून घे आनी तें झाडां बीडां आहा न्ही थंय केळमे बिळमे आं बरें लग्नाचें न्ही आं मागीर म्हाका थंय दोरिया तर बूक करूं थेया आतांच आं आसा बरो देव बरो करूं तुमकां